सिंधी भाषा जो इतिहास ॾाढो पुराणो आहे समृद्ध आहे हीअ भाषा पाकिस्तान जे सिंध प्रांत ऐं भारत जे कुझु हिसनि में माण्हू ॻाल्हाइनि था पुराणे ज़माने में हीअ संस्कृत ऐं उन खां पोि प्राकृत भाषाउनि जो केंद्र रही आहे वक़्त सां गॾु सिंधीअ में बि अरबी ऐं फारसी शब्दनि जी मिलावट रही आहे पाकिस्तान में सिंधी भाषा खे प्रांतीय भाषा जो दर्जो मिलियलु आहे जंहिंमें की भारत में सिंधी खे संविधान में गॾु कयो अथनि ऐं राष्ट्रीय भाषा जो दर्जो ॾिनो अथनि भारत में ॾाढा माण्हू सिंधी था ॻाल्हाइनि सिंधी भाषा जे विकास लाइ भारत में ॾाढा समीतियूं कमु वेठियूं थियूं कनि